ہاں ہلو ہاں جی سر بولیے ہاں ہاں ہاں ریسٹورنٹ سے بول رہا ہوں البیک سے ویج نان ویج دونوں ہے آپ کو کیا چاہیے ویج میں سارے آئٹم ہے اور نان ویج میں بھی ہے الفام وغیرہ سب ملے گا الفام ہے سارے ڈش اس میں ملتی ہے ہاں وہ بھی ملے گا آپ کو کتنا چاہیے اچھا اور میرے ریسٹورینٹ میں ہے الفام ہے چکن ٹکا ہے چکن الفام ہے اور چکن بریانی ہے وہائٹ چکن ہے مٹن کا آئٹم ابھی نہیں ہے ویج میں آلو پوڑی ہے چھولا بھٹورا ہے اور آلو کی سبزی ہے پنیر کی سبزی ہے پنیر کا ڈوسا ہے ہاں یہ سب ہے ہے کیا چاہیے ہاں وہ بھی ہے آدھے گھنٹے میں آپ کی ڈیلیوری ہوگی

آن لائن پے کر دیں یا کیش آن ڈیلیوری گھر پہ لے کے جائیں گے تب ڈیلیوری ہوگی کھانے کے بعد ہی پتہ چلے گا